नमस्ते मैम मेरे यहाँ डिनर में तो सब कुछ है जैसे हो गया ये कढ़ाई पनीर हो गया और मिक्स वेज हो गया मैम तंदूरी हो गया और राइज़ हो गए जीरा राइज़ वेज है मैम वेज है नॉन वेज नहीं

नाश्ते में तो मैम सब है जैसे फ्राई राइस हो गया पिज्जा हो गया बर्गर हो गया मंचूरियन हो गया सब हैं मैम जी और जी जी मैम आइसक्रीम जी मैम तो सब फ़्लेवर तो सब है मैम तो आप चॉकलेट जैसे बच्चों को चॉकलेट ज़्यादा मैम पसंद होता है तो आप चॉकलेट ले लीजिए

तीन सौ निन्यानवे रुपये मैम इस्टाटिंग जी मैम फ़ुल प्लेट जी मैम और मेरे यहाँ मैम जैसे फेमस है कढ़ाई पनीर जी जी मैम मेरे मैम मेरे यहाँ जैसे क्या कढ़ाई पनीर का जी मैम एक सौ निन्यानवे रुपये जी मैम हाफ प्लेट मैम आप जैसे लेना चाहेंगी वैसे जैसे निन्यानवे रुपये से मैम इस्टार्टिंग है जी मैम तो मैम आप क्या लेना चाहेंगी जी मैम

जी मैम जैसे आप मैम कोल्ड ड्रिंक वगैरह कॉफ़ी वगैरह कोल्ड कॉफ़ी ये सब मैम लेना चाहेंगी कुछ जी

तो मैम आप जैसे आपका अकेले रहेगा कि कोई और भी

जी मैम तो मैम टेबल पर आपको और क्या चाहिए जी मैम तो आपको मैम सलाद चाहिए जी मैम तो मैम आपको जीरा राइस चाहिए कैसा सिम्पल राइस क्या चाहिए जी और मैम आपको रोटी कौन सी चाहिए मैम आपको रोटी जी मैम तंदूरी रोटी ठीक है मैम नमस्ते